चेयर हमने एकबार चेयर खरीदा चेयर अच्छा था काफी टाइम तक हमने यूज किया उसको अभी भी है नील कमल कम्पनी का चेयर था चेयर बहुत बढ़िया था कहीं से क्रेक नहीं था कहीं से टूटा भी नहीं चेयर एक नंबर का था चेयर बढियाँ था चेयर अभी भी घर पर लोग यूज कर रहे हैं जरुरत होती है पासपोर्ट उसमें भी लोग जो जाते हैं यूज कर रहे हैं कोई नुकसान नहीं हैं चेयर बहुत बढियाँ था चेयर आज के डेट में नीलकमल का लोग खरीदे सबसे बेस्ट कलर ग्रीन कलर का सबसे बढियाँ कलर है लोग ले रहे हैं और दूसरी बात लोगो का पसंद अलग अलग है चेयर जिसको जो कम्पनी अच्छा लगता है वो लेता है हमने नीलकमल का चेयर लिया था हमको अच्छा लगा हम यूज कर रहे हैं हमारे परिवार में भी लोग यूज कर रहे हैं और लोगो को सलाह भी देते हैं कि नीलकमल कम्पनी का चेयर आप लोग खरीदिए लोग खरीदते हैं और यूज कर रहे हैं अच्छा चेयर है चेयर बढियाँ चलता है चेयर पास पड़ोस में भी लोग खरीदवा रहे हैं लोगो को ये हैं लोग यूज कर रहे हैं कहीं से टूटा नहीं है बहुत दिन हो गया है हमको लिए चल रहा है अभी तक अच्छा था अच्छा रहेगा